علی گڑھ كی اگر بات كی جائے تو علی گڑھ كی آب و ہوا ویسے تو بہت اچھی ہے لیكن یہاں گرمی كے موسم میں بہت زیادہ گرمی شدید گرمی پڑتی ہے یہاں تک كہ جون جولائی كے مہینے میں ہم روم سے باہر نہیں نكل سكتے اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور سردی كے موسم میں سردی بس نارمل مطلب نہ بہت زیادہ نہ بہت زیادہ کم لیكن گرمی ہاں بہت زیادہ پڑتی ہے یہاں تک كہ گرمی كے موسم میں یہاں اگر كوئی باہر نكلتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور رہی بات برسات میں تو برسات كے موسم میں یہاں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ایک دم پانی بھر جاتا ہے یہاں تک كہ برسات میں اتنا زیادہ سیلاب آ جاتا ہے كہ انسان روم سے باہر بھی نہیں نكل سكتا نكلتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے كہ انسان باہر كیسے نكلے اور اگر ویسے دیكھا جائے تو علی گڑھ كی آب و ہوا كافی اچھی ہے كیوں كہ یہاں بہت اچھے اچھے پیڑ پودے ہیں انسان مطلب كھلی ہوا میں سانس لے سكتا ہے پیڑ پودے سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے لیكن اگر گرمی كی بات كی جائے تو یہاں كی گرمی بہت زیادہ ہے بہت شدت كے ساتھ یہاں گرمی پڑتی ہے بہت تیز دھوپ رہتی ہے یہاں کا ٹیمپریچر بہت ہائی رہتا ہے لیكن لیكن سردیوں میں یہاں زیادہ سردی نہیں پڑتی مطلب سردیوں میں سرد مطلب ٹھنڈ جو ہوتی ہے نارمل ٹیمپریچر پہ رہتی ہے بہت زیادہ نہیں رہتی جیسے كہ ٹھنڈ ٹھنڈی جگہوں پہ برفیلی جگہوں پہ ٹھنڈ رہتی ہے ویسے یہاں پر ٹھنڈ نہیں پڑتی